सोशल मीडिया उप्पर इ'यां में कोई अपना फोटो लेई लैता इंस्टाग्राम उप्पर फेसबुक उप्पर वाटस्ऐप उप्पर पाऊ उड़ना जां कोई चक्कर लाने गी जा दे होऐ ओह्दी वीडियो बनाइयै असें फेसबुक उप्पर चाड़ू उड़नी जां कोई कुत्थै असें कोई इयां ग्रांऽ च गेदे होन उत्थें लोक किट्ठे होऐ दे होन किश मीटिंग बगैरा होऐ दी होऐ ओह्दी वीडियो बगैरा असें इंस्टाग्राम पर पाऊ उड़नी जां फेसबुक पर पाऊ उड़नी होर बी किश जियां कोई ग्रांऽ च कोई हादसा बगैरा होई जा जियां कोई अज्ज दी लेटैस्ट न्यूज होऐ ओह् असें सोशल मीडिया उप्पर पाऊ उड़नी वीडियो बनाइयै होर बी बड़े सारे दियां जियां अस बड़ी दूर चक्कर लाने गी गेदे होन दोस्तै कन्नै वीडियो शीडियो बनाइयै शैल प्हाड़े दी होर फुल्ल बगैरा किश बी लब्भी जा ते ओह् असें वीडियो बनाइयै फेसबुक ते इंस्टाग्राम उप्पर पाऊ उड़नी